बर' हारिया गुबुन हारिनि मानसिफोरजों रायलायनायाव गोबां जेंना जानांगौ जायो बांसिन मानसियानो जोंनि ओनसोलनि मानसियानो बर' रावखौ मोजाङै रोंजोबा नाथाय जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन हारिनि रावफोरखौ गासिबो रोंजोबाबाबो फ्राय सोलिनो थाखाय एसे एनैखौ सोलोंनानै लायो आरो बि रोखोमै नों रायलायो जेरोखोम जोंनि ओनसोलाव बैबायदि राव सोलिनाय जायो जायखौनोखि नोङो बांग्लाजोंबो गोरोबा एसामिसजोंबो गोरोबा बेफोरबादि भासानि गेजेरारि राव बेफोरखौसो बाहायनानै रायलायनाय जायो बेफोरनि बिदिन्थिखौ जोङो गोबां नुनो मोननाय जायो बर' फोरा नोङो गुबुन हारिनि मानसिफोरजों रायलायनांगौब्ला गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाहैयो मानोना नोङो बर' राव फोरोंनाय मानसिफोरा जोबोर खम बर'नि माखासे रिंसारथि बे रिंसारथिफोरा जोबोर गोरा होननानै गुबुन हारिया बुङो आरो बे बर' भासाखौ बिसोरो फ्राय बांसिनानो रोङा इसे एनै सासे सानैआ रोङो नाथाय रोङोब्लाबो बिसिनि रायलायनाय रिंसारथिया माखासेया मिलाया माखासे नोङो फालांगिआरि बिथिंआव ओंखारनाय माखासे गुबुन हारिनि मानसिफोरा बर' रावखौ मोजाङैनो रायलायनो रोङो बिसोरो नाथाय बिसोरो रायलायनोल' रोङो लिरनायनि बेलायाव बिसोरो रोङाखौनो होनजायो फ्राय बेबादिनो सोलियो जोंनि ओनसोला